जीअं त असांजे घर में रंधिणे जा सामान कमु अचणु वारा घणे ई आहिनि जीअं त कुकर तई तओ इहे सभु कमु अचणु जहिड़ियूं शयूं आहिनि जीअं त असां तए ते फुल्का पचाईंदा आहियूं ऐं परोठा पचाईंदा आहियूं बिना गिह जे नॉनस्टिक तओ बि आहे उहो बि कमु आणींदा आहियूं जीअं त तईअ में तरियलु भाॼी ॿी काई तरियलु सेहलु भाॼी ठाहींदा आहियूं ऐं कुकर में जीअं राति जो राजमा थिया छोला थिया राहं थिया पिसाए रखंदा आहियूं उहे सुबुह जो उथी करे असां बॉइल कंदा आहियूं ऐं पोइ उन में भाॼी कंदा आहियूं ऐं खीर जा चांहि जा बटला पिणु आहिनि असां हुन में चांहि ठाहींदा आहियूं ऐं खीरु बॉइल कंदा आहियूं अहिड़ीअ तरहि असांजे घर में सुठे नमूने कमु अचणु जहिड़ियूं शयूं आहिनि जीअं असां इस्तेमालु कंदा आहियूं